हमको घूमने टहलने के ज़्यादा शौक है और हम काम जो करते हैं घर पे बराबर कर के साम के दो बजे हमें समय मिल रहना चाहिए घूमने टहलने के लिए ओ हम चल देते हैं यहाँ से जाते हैं बाजार कुछ संघी साथी ऐसे हैं इंतजार करते हैं वहाँ बोलते ओ लोग अच्छे भाव से बोलते हैं ये अच्छा इंसान हैं ये भाई बराबर आएँ एक दिन नहीं जाते हैं दूसरे तरफ चलें जाते हैं हम कई लोगों से मिलने चले जाते हैं तो टहलते टहलते हम शाम का कुछ ऊ छः सात बज जाता है रात आठ बज जाता है आना घर पे आते हैं वैसे से सब से मिल लेते हैं तो हमको संतुष्टि मिलती हैं सबसे मिल जुल करके बातचीत करके वहाँ हँसते बोलते खुश रहते हैं घर की और किसी के यहाँ से याद नहीं रहती हमको सब उसी में मस्त रहते हैं घूमने टहलने में ऐसे करके हमने जो है कुछ घर परिवार में कलह हो गई थी एक बार तो हमने चला गया पहाड़ी एरिया में हमको घूमना बहुत पसंद था हमने गया काशी विश्वनाथ मंदिर वहाँ गया मान्यता माना वहाँ से मान्यता मान करके हमने कहा प्रभु हमारे घर की कलह दूर करो मालिक मैं आपका दर्शन करता रहूँगा और उहाँ बहुत घूमे टहले गंगा जी नहाए हमको बहुत अच्छा लगा वहाँ बहुत आनंद मिला वहाँ से फिर पूरे शहर में घूमें फिर आए वहाँ से घर पे आए दो चार दिन रहे फिर चले गए रिश्तेदारी तो देखे वहाँ से आने के बाद भाव जगा हमारे परिवार में कि जो हमने मनता माना था प्रभु ने सुन लिया घर वाले बड़ा खुश दिखाई पड़े ऐसे कला की पहले के जैसा नहीं थी तो फिर हमने चार दिन के बाद चला गया रिश्तेदारी नाना के घर चला गया मैं छोटा था तभी से घूमना टहलना हमारा बहुत प्रसन्न था हमको तो नाना के हियाँ दस साल के हो गया था तभी से आना जाना हमारा लगा रहा मैं वहाँ आना जाना लगाए रहें इससे मेरा और शौक बढ़ गया घूमने टहलने में तो ऐसे हम गाँव में तो घूमते ही भी है बाजार घूमते हैं और हम दर्सन भी करने चले जाते हैं वहाँ भी अच्छा लगता है हमको इस समाज अच्छा लगता है जैसे के मेरे को ऐसा लगता है मैं समाज की सेवा कर रहा हूँ और कुछ मान्यता है जो कहीं और अयोध्या जी मैंने मोबाईल में देखा वहाँ का चित्र बहुत अच्छा लगा मेरे को शौक जग रहा है कि मैं जाए कुछ समय कुछ पैसे का भाव खर्च बर्च का दब रहे है इसलिए अभी शौक है हमारा के हम जाएँ वहाँ तो हमारा इच्छा बहुत कह रहा है लेकिन अभी जा नहींं पा रहे मजबूर हैं तो जब जा नहीं पा रहें तो फिर कहीं भी और घूमने चले जाते हैं दिल को बहकाते रहते है इधर से उधर तो कब समय आए जाए अजोध्या जी पहुँचने के लिए मैं मैं यही सोच रहा हूँ तो बहुत हमको अच्छा लगता है तो मैं इसे घूमना टहलना मुझे हमको बहुत पसंद रहे मैं पहाड़ी पे चला जाता हूँ दो चार दिन समय लगाता हूँ वहाँ घूमने टहलने में बहुत जमता है मेरे को मैं तो ऐसे ही सोच रहा हूँ हमारे घर से इतना फुरसत मिल जाए कि मैं हमेशा घूमता ही रहूँ लेकिन कुछ ऐसा है कि घर वालों का भी देखना पड़ता है पारिवारिक बात भी देखना पड़ता है और कुछ ऐसा चीज हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी है परिवारिक मैं जैसे जिम्मेदार मैं घर से हूँ वैसे बाहर से भी जिम्मेदार रहता हूँ जिससे मिलता हूँ बराबर उससे बराबर ये सोचता हूँ रोज मिलना होय रोज बातचीत हो उनसे तो मैं हमारा जीवन ऐसे खुशमय चल रहा है लेकिन हमको अयोध्या जी जाने के लिए त बहुत इच्छा कर रही है ओ भाई हम यही सोच रहे हैं कि हमको फुरसत मौका मिले मालिक प्रभु आप अपने सरण में बोलाएँ औ हम आए खुश दिल से दर्शन करें आपका अभी से क्रिया चल रही है वो फिर मैं आगे और से तीर्थ ने के लिए सोच रहा हूँ भाई क्योकि घूमने की इच्छा हमारी बहुत ज़्यादा है मैं ऐसा करता हूँ घूमने टहलने में भी हमारा जीवन अच्छा चले हमको फायदा हो लाभ होय ये जीवन तो बन ही रहा है दूसरा जीवन भी अच्छा बने भविष्य काल अच्छा रहे हमारा मैं यही सोचता हूँ कैसे लोग आत जाते हमारे गाँव के लोग जाते हैं कहते हैं कि अरे भाई दर्शन करने चलो और हम लोग जा रहे हैं आप क्यों नहीं जा रहे हो मैं दिखा देता हूँ अपने सामने समस्या भाई हैं कैसे चलेंगे भाई तो फिर वह समय बहुत इच्छा कहती है कि मजबूरी है हमारे पास मैं जा नहीं पता हूँ ऐसे करके मैं सोचता रहता हूँ